ओइ गुमै ओइ साहा बागिसा नायनो थांनो नामा दा नै दा माबा फैदो ना माघ मास फैदोना मानसिफोरा दामानि बेरायो दा ओइ बे साहा बागाना दुमनि दुमनि दुमनिखौ नायहैग्रोनोसै ओरैनो बाजि बिघा दं बेहाय साहा बागाना बेसे नायनो मोजां गिदिं गिदिं ओइ मथामथि साइकेलजों खोनादोंना साइकेलजोंबा मथा मथि सानसे लाफ्रामगोन साहा खानायफोरखौ नायनो मोजां जायो बेवहाय आरो दा मानि नेपालिफोरबो दं उरांफोरबो दं बर'फोरबो दं मिसिंफोरखौबो नायनो मोजां नोंथ' नुफेराखै आंजो थांफानोबा थु मोजां मोजां दामानि सिनारि दं बिहाय दामानि साहा बागानजों लोगोसे बिदिनो बिबार बागानफोरबो बानायना दोन्दों नायनो मोजां जायो आरो मिसिंफोरानो बिराथ नायनो मोजां साफादफोरा आरो बि साहा बागानखौ दा हमना ला मेसें फैबाथाय दानफ'ना दोनो आरो बैसाग बैसाग सैत बैसाग फैबाथाय दै होनानै फोथाङो खिलियो नायनो मोजां जायो बिराथ समायनालै गुमै थांनोबा आरो ओरै सोनाबहा दं आरो बासबारि होन्नाय बागान बेयावबो बिराथ मथा मथि बै ब्रैजि बिघासो दं बेयावबो दा माने बहुथ मानसियानो बेरायनो फैयो आरो दा नोङो जोंनि खाथियावनो नालाय जों बेफोरखौ नायनांगौ नुफैरै जायगा माबोरै बागानखौ नायब्ला